हा जेके अॼुकल्ह जेके मोबाइल ते गेम खेॾनि था पिया त उन में त छाहे की भई अॼुकल्ह अखियूं बि ख़राबु थियूं थियनि पयूं पंहिंजो शरीरु बि ख़राबु थो थिए पियो छाकाणि त गेम खेॾनि था त गेम नज़र सॼी मोबाइल में पई आहे त उन में अखियुनि जो एतिरो ख़राबी थी वई आहे जंहिंजी कोई लिमीट कोन्हे का अखियुनि सां उन ॿारनि खे चओ त हू चवनि था न असांखे हिन में मज़ा थी अचे पई पर असांखे त हाणे हिन में मज़ा अचे कोन थी पई जेका झूने ज़माने जो हूंदा खेल जेके भई कबडियूं वग़ैरह खेॾंदा हुआसे उन में असांखे मज़ा ईंदी असांजी ॿारनि खे मज़ा नथी अचे पई पर हाणे छा कजे अॼुकल्ह ॿारनि खे जेको आहे भले चवनि था की भई असांखे त ई टीवी गेम खेलणी आहे जा मोबाइल गेमियूं खेलणियूं आहिनि पोइ अखियूं बि नथा ॾिसनि पिया जेके अॼु अॼुकल्ह छाकाणि त अखियुनि जी जामु परेशानी थी पई आहे नंढा नंढा ॿारनि जेके पंदरहां सतरहां सालनि जी मी अखियुनि में चश्मो थो अची वञे पियो या पंजवीह टीह साल में ऑपरेशन थी कराइणी पई पर अॼुकल्ह छा कजे जे अचे थो ओएं हिकु ॿारु हाणे विड़ही वेही था रहनि पिया भई असांखे त मोबाइल खपे थो खपे थो ऐं खपे थो पियो पर हाणे उहो नथा सम्झनि पिया अॼुकल्ह ॿारनि खे जेके अखियुनि जी कोई तकलीफ़ पई कोन्हे का हू बसि पंहिंजे मोबाइल जी गेम ई खेलणी आहे ख़ाली ऐं असांजी जेके गेम खेॾंदा हुआसे शुद्ध शाकाहारी गेम हूंदी जेको सुठे वातावरण में असां खेॾंदा हुआसे पर जे अॼुकल्ह जेके ॿार आहिनि हू मोबाइल ते लॻा पिया आहिनि पंहिंजा शरीर नथा ॾिसनि पिया